औ हेल्ल' औ औ औ साइकेलनि ओमफ्राय नांगौमोन नामा साइकेलफोर

जेन्स ए दङ दंनायालाय जोंनाव दंजोबो जेन्सनि दं लेदिसनि दं गोरलै गथ'फोरनि दं मा बायदि नांगौ नोंनोलाय दंजोबो औ हिर' दङ हिन्जावफोरनि बे लेदिबार्ड दङ मिस इण्डिया दङ बिदिनो आरो दंजोबो

जेन्सफोरनि बि एस ए आ जेन्सफोरनि बिदिनो बा रोजा बिदि थाङो बा रोजा औ बा रोजा जाहैयो औ बा रोजा जेनेबा नोथाङा लाथारोब्ला इसे खम जागोन जुदि लाथारो होनोबा इसे बिदिनो खमायनोसै औ फैनानै नायफै औ गाबोनफोर फैनानै नायफै मोजाङैहाय गोदान दा गोदान गोदान फैदों आरो गाबोन गोदान गोदान फैबावगोन दा माखासेया बुकिं खालामखानायनि दङ गाबोन गोदान फैबावगोन हिर'नि हिर'आ इसे इसे बारा बेयो माबा द' रोजा जाहैबाय

बेबो जेनेबा लाथारोबा बिदिनो इसे जाहैगोन आरो खम बिसि खिन्थु बे हिर'आ इसे माला एसे मोजांसिन नालाय बिदिनो इसेल' खमायनो हागोन आरो बेखौहाय औ उन्दै गथ'फोरनि नाङा उन्दै गथ'फोरनिखौ ए लेदिबार्दा थाम रोजा ब्रै रोजा बिदि दङ

मदेलनि सायाव जायो आरो बिदिनो जि रोजानिबो दङ से रोजानि नै रोजानि बिदिनो दङ हिर'निबो दं गोरलैफोरनाबो हिर'नि दङ बि एस एबो दङ औ औ औ दे औ औ दे दे